पैह्लें जम्मू चा राज्य स्तर चा कोई बी बाह्र खेढन नेहे जंदे पैह्लें कश्मीर कश्मीर च ऐ हे बंदे लेकिन हून जम्मू चा बी बड़े राश्ट्री स्तर उप्पर खेढा दे न इ'यां साढ़े पैह्ले उर उरमान मलिक बैट बॉल खेढा दे हे बैट बॉल खेढदे कि एह् इ'न्नै फास्ट बॉलर इ'न्नै फास्ट बॉलर तु'सेंई केह् सनांऽ इ'नें आई पी ऐल्ल च ते सारे दी गै नक्क नक्क बंद कराइयै रक्खे दा इ'न्ना फास्ट बॉलर बंदा ऐ इ'न्नै इ'न्नै इ'न्ने फास्ट बॉलर सोहेब मलिक दा बी पसीना कड्ढी ओड़ेआ इ'न्ने रिकार्ड त्रोड़ेआ इ'न्ने सोहेब मलिक दा इ'न्ने इ'न्ना फास्ट बॉलर में मिक्की मिक्की एह् ऐ के ऐ कि में आई पी ऐल्ल पर दिक्खां क्योंकि साढ़े जम्मू दा गै ऐ ते इसी ते में बड़ा गै दिक्खना हून एह् आई पी ऐल्ल पंजाब दी पंजाब आह्लें कन्नै खेढै दा हा इस पिच्छै में दिक्खना एह्दी बॉलिंग गै दिक्खनी बॉलिंग दिक्खियै न्हाड़े हत्थै च दिक्खी के केह् बॉलिंग ऐ न्हाड़ी हून ते बिच्चा इस दो स्टैप गै त्रोड़ी ओड़े अच्छा होर बी साढ़े बड़े न जैसे युद्धवीर सिंह होई गेआ युद्धवीर सिंह बी फास्ट बॉलर ऐ नार बॉलर ऐ अऽ बॉलर निं सॉरी बाटस बैट्समैन बैट्समैन बड़ा शैल बैट्समैन ऐ ओह् उस दिन नुआढ़ी बैटिंग इत्थै गै जम्मू च दिक्खेआ में पैह्ले इत्थै जम्मू च दिखेआ में बंदा ओह् और में मीं इत्थै रैंह्दे में मीं नुआढ़ै कन्नै जंदा हा उत्त ग्राउंड च जंदा बी दिक्खे दा ऐ शैल बैटिंग करनी इ'यां में उ'सी मेरा दोस्त ऐ दोस्त निं ऐ इ'यां जे दोस्त गै समझो तुस दूरा बंदा इ'यां ते में मीं जंदा हा ग्राउंड च तां ओह् मेरा दोस्त बनी आ में ते इंटरेस्टिड हा नुआढ़ी बैटिंग च बड़ा में उ'सी दिक्खेआ महां कि तू यार बड्डा बंदा दिक्ख तू तू नेश्नल खेलना गै खेलना राश्ट्री तू खेलना गै खेलना हून दिक्खेआ में ओह् ते अजकल बैट्समैन केह् ओह् मारा दा ऐ शतक मारा दा ऐ हून ओह् दिक्खेआ में नुआढ़ी गल्ल गै बक्खरी ऐ होर साढ़े बड़े ऐं अब्दुल अब्दुल सहमद होई आ बड़े बड़े गै जादा बंदे होर खेलदे एह् ते में छड़े तु'सेंई बैट बॉल सनानां अग्गै दिक्खो गोसून खेढा दे कब्बडी खेढा दे मतलब कोह्का जेह्का स्पोर्टस जिस कोल बंदे निं हैन साढ़े जम्मू दे मतलब बड़े बंदे न नेश्नल खेढा दे न होर मेरा बी नेश्नल खेढना बड़ा ओह्हा पर बड़ी कोशिश कीती में बा थोह्ड़ी घरै दी परेशानी कन्नै में नेश्नल नेईं खेढी सकेआ लेकिन में अपने दोस्त गी दिक्खना कि एह् नेश्नल खेढियै ते हून में मीं चलो खेढेआ गै ऐ ते में मीं बड़ी कोशिश कीती में मी बड़ी स्पोर्टस मेरा बड़ा ओह् मन हा कि में स्पोर्टस च और खेल कूद च गै रैह्ना खेल कूद च गै र'वां पर में ओह्दे च बी में थोह्ड़ा घरै दी परेशानी कन्नै में थोह्ड़ा खेल कूद चा बाह्र होना पेआ लेकिन हून में एह् दिक्खना कि अपने दोस्त गी दिक्खना कि ओह् थोह्ड़े सफल होई दे शैल खेढा दे शैल ओह् अपना नांऽ कमाई गे अपना नांऽ कमा'रदे शैल ते मिक्की बड़ा गै चंगा लगदा कि ओह् मेरे कन्नै खेढदे हे ग्राउंड च ते रोज उ'नें बैट बॉल खेढना और केई कब्बडी खेढदे फुट्टबॉल साढ़े में दिक्खे दोस्त में ग्राउंड बड़े गरीब हे ऐसी गल्ल बी निं ऐ गरीब दे घरै में मीं गरीब लेकिन उ'नें में की में पिच्छै होई गेआ थोह्ड़ा लेकिन उ'नें गरीब बी है हे ओह् लेकिन उ'नें तां बी उ'नें ओह् अपनी ओह् हिम्मत कीती और अग्गै गे उ'नें दिक्खेआ कि मूहां पर गरीबी ऐ खेढना अ'सें जम्मू आस्तै किश करना अ'सें बाह्र जाना नेश्नल नेश्नल खेढना गै खेढना ते उ'नें पूरा ओह् गे उठी गे स्पोर्टस च टुरियै बाह्र ओह् लेकिन मेरी थोह्ड़ी कमी बारे च में नेईं जाई सकेआ लेकिन मेरा बी स्पोर्टस च बड़ा गै मन हा बड़ा मन करदा खेल कूद च बड़ा मन में तो जादा कब्बडी च करदा कब्बडी च शैल अच्छा प्लेयर था मतलब मिकी जेह्का साढ़े ओह् कोच होर शैल आखदे कि तू यार बाह्र जा लेकिन में थोह्ड़ा होई आ थोह्ड़ा लग्गी सट्ट थोह्ड़ी लग्गी गेई मिकी थोह्ड़ी जेही लत्त मेरी भज्जी गेई इ'या थ'ल्ला में इक दिन थोह्ड़ा होइया फ्रैक्चर होई गेआ ओह्दे कारण में नेईं जाई सकेआ लेकिन जेह्के मेरे कन्नै मुड़े हे जेह्का इक मेरा सिथै स्हेई दोस्त मेरा बड़ा पक्का दोस्त ते ओह् इ'यां ओह् कब्बडी दा शैल अच्छा प्लेयर बनी दा लेकिन मेरा थोह्ड़ा बनिया चक्कर में नेईं खेढी सकेआ